हैलो नमस्ते मैडम जी केह् हाल ऐ तुं'दा बस ठीक में तुसेंगी फोन कीता हा कि मिगी ना प्रिया आस्तै छुट्टी चाहिदी ही ते मिगी छुट्टियां जैदा चाहिदियां न मतलब पंदरां दिन कोला बी जैदा दिन छुट्टियां चाहिदियां न क्योंकि मेरी भैनू दा ब्याह् ऐ उप्पर प्हाड़ आह्ले पास्से ते ओह्दे लेई मिगी छुट्टियां चाहिदियां हियां चलो ऐप्लीकेशन ते में लिखी देगी एह् सनाओ हा पढ़ने बिच्च कनेही नेही ऐ चलो कोई गल्ल निं में खिच्चगी ओह् चक्कर एह् हा बीह् दिन आस्तै जाना हा असें ते फ्ही कम्म बगैरा जेह्ड़ा बी होना तुस ना इक कम्म करेओ एह्दी कापी उप्पर लिखी ओड़ेओ कि में इसी घर जाइयै बी पढ़ागी ठीक ऐ कोई गल्ल निं ते ऐप्लीकेशन में फ्ही तुसेंगी कल आह्नियै दिन्नी आं बाकी कोई टैंशन ठीक ऐ सिग्नेचर बी करी देई ओड़गी कन्नै ना इसी थोह्ड़ा थोह्ड़ा जेह्ड़ा कम्म होगा ना इसी थोह्ड़ा समझाओ कि कि'यां करना कि'यां नेईं करना जैदा इसी साईंस दा कम्म देओ साईंस दा मैथ दा ठीक ऐ जादा होर कोई परेशानी दी गल्ल ते निं ना कि इन्नियां छुट्टियां लेइयै जा दे न चलो कोई निं ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ